द'तमाखौ मानो मोजां मोनो होनबा जोंनि नांगौखिनिखौ थाब मोननाय माबाफोर नांगौबा थाब मोननाय जों बेखौ मोजां मोनो द'तमा टाउनखौ माने माबाफोर फिसा फिसौ जिनिस मोनोबा थाब लायनो हानाय थाब सौफैनाय बेखौ मोजां मोनो मावनाय दांनायखौ दोननानैबाबो जों लायब्रबनो हायो जों थांनानै मैगं थाइगं सोब खिनिखौनो थाब थाब लानानै फैनो हायो थाब मोनफैनो हायो बेखौ जों मोजां मोनो द'तमा टाउनखौ दसेनो थांनानै दसेनो सौफैयो न'नि खामानिखौ हमफैफिन्नो हायो बेवनो मोजां मोनो बेखायनो जों मोजां मोनो द'तमा टाउनखौ थायसे थायनै जोंनो थाब सौहैनाय बिस थाखा बाह्रा बिजोंनो जों थांनानै फैनो हानाय बे द'तमा टाउनखौ मोजां मोनो जों जोंनि मोजां मोननाया बे द'तमायानो द'तमा टाउन थाब थाब थांनानै फैनो हानाय खरस लायनानै फैनो हानाय मैगं सोबखिनि सिनि दालि लायनानै फैनो हानाय जों थाब थाब थांनानै थाब थाब फैनो हायो आरोखि ओंखायनो जों मोजां मोनो द'तमा टाउनखौ जायगाबो खाथि मटर गारि बा थाब थाब मोननाय ओंखायनो जों मोजां मोनो बे द'तमाखौ जेब्लाबो जों थाङो फैयो सलिनो हायो द'तमा टाउनाव

लायनाङा जाबा थाबाय थांनांगौबा बे द'तमायावनो थाङो आरो जों खाथिखाय द'तमा टाउनावनो सोब माबाखौनो मोनो मैगं थाइगं थाव संख्रि बानलु बेयावनो मोनजोबो द'तमा टाउनावनो ओंखायनो जों थाङो द'तमा टाउनखौनो जों गोजानावबो थांनो हाया द'तमायाव नङाबानो गारि मटरनिबो खोथा बाह्रा खम ओंखायनो जों द'तमानि सोबखिनि जिनिसखौनो लायब्रबो आरो मैगं थाइगं थाव संख्रि बानलु बेजोंनो जों सलियो द'तमायावनो जों बेरायो थाङो फैयो थाब थाब मोनफैनाय जायो ओंखायनो थांनाय जायो बेरायनाय एखम्बा बेरायहैबाय एखम्बा खरस लायबाय थांनाय जायो आरो एखम्बाबोथ' ओरैनो थांनाय एखम्बा गानग्रा जोमग्रा लायबाय बेयाव थांनाय जायो आरो जायाबाथ' थाङा थांनांगौ जायोबासो थाङो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो बेयावनो थुफिननांगौ आरो गोजायावनो गोजायावनो थुफिननांगौ दोनथ'योबा